हम अपन डिलेवरी करै के लेल कोइ भी समान मंगबाबै के लेल सटीक स्थान जैसे मे दै छियै ग्राम क्वारी मदन पोस्ट क्वारी मदन थाना मेजरगंज डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला सीतामढ़ी भेलै आओर साथमे पिनकोड भी दै छियै चौरासी तैंतीस बत्तीस आओर साथमे लैंडमार्कके जगह पे या तऽ क्वारी पंचायत भवन के नाम दै छियै नहि तऽ राम जानकी मठ के नाम दै छी जे हमर लैंडमार्क है या लिख दै छियै बगलमे मिडिल इसकुल है ओकरा बारेमे लिख देली मिडिल इसकुलके पास मे आ जाउ हम अहाँके समान ले लेब पिकअप कर लेब हँ ऐसे ही करके हमनी सब अपन सबकुछ मतलब जे भी समान मंगबाबै के होइ यऽ ओ समान मंगबा लै छी विशिष्ट लैंडमार्क जैसे फ्लोर नंबर तऽ हमनी के गाम मे होइ छै न हँ हमनी सब अपन समान मंगबाबै के लेल दुकानदार से भी सम्पर्क रख लै छी ओकरा पास डिलेवरी बॉय हमेशा अबै है वहाँ पे भी हमलोग समान अपन मंगबा लै छी आओर न तो घर पे तो अपन समान चलिए अबै है हँ